हेलो हँ अहाँ हमरा फल लेबाके यऽ अहाँ से कतेकमे अहाँ दै छेलिए सेब हँ कतेकमे दै छेलिए आ की सब यऽ अहाँके पास तऽ हमरा जे लेबाके छै तऽ मतलब कतेक कतेक रेन्जके यऽ अहाँके पास हँ अहाँके अहाँके दुकान कतऽ यऽ हँ तऽ ओकर कतेक किधर कोन साइड पड़ैए अच्छा तऽ की सब की सब राखै छलहुॅं अहाँ हुँ हुँ अच्छा तऽ अहाँके सेब सन्तोला कतेकके यऽ अच्छा ओहि सऽ कमके कोनो नहि यऽ

आ ओजऽ से कम रेन्जके यऽ कतेक बजे अहाँ खोलै छियै दोकान आ बन्द कतेक बजे करै छलहुॅं अच्छा तऽ औरो औरो किछौ रखै छलहुॅं अहाँ अच्छा तऽ अहाँ फूलो फूलो अहाँ बेचै छलहुॅं हँ अहाँके पास केला यऽ

कतेकके यऽ अच्छा आओरो की सब यऽ सन्तोला सेब केलाके बाद आओरो किछौ हैत ने हँ अन अनारो यऽ कटहलो सब यऽ अच्छा आ नारियल कतेक कतेकके दै छलहुॅं अच्छा अहाँ ई कतऽ से अनलहुॅं हँ अच्छा अहाँके कतेक मतलब आबै जाइमे लागि गेल रहै हँ अच्छा तऽ अहाँ कहिया अनै छियै जहिया बेचै छियै ओहिया कि ओहि से पहिने अनै छलहुॅं ठीक छै ठीक छै